यदि बात की जाए बालाघाट ज़िले की तो बालाघाट ज़िले में हम रीटेल और थोक बाज़ारों में सब्ज़ी मंडी बालाघाट को जानते हैं जहाँ पर थोड़े कम दाम पर सब्ज़ियाँ हमें मिल जाती हैं हाल ही में टमाटर की बात करें तो इसकी फ़सल ना होने और फ़सल में पैदावार कम होने की वजह से इसके भाव कुछ ज़्यादा ही बढ़ गए हैं इसी प्रकार सभी सब्ज़ियों के दाम भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं ऑनलाइन खरीदी नहीं करनी चाहिए इससे हमें बहुत ज़्यादा नुकसान है क्योंकि हम सब्ज़ियों को लेने के पहले देख नहीं पाते की सब्ज़ियाँ कैसी हैं इससे हमारे स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ सकता है इसलिए हमें ऑनलाइन सब्ज़ियाँ नहीं खरीदनी चाहिएं बाकी हमें ऑफ़लाइन सब्ज़ियाँ खरीदनी चाहिएं जिससे कि हम उसे देख भी सकें कि वो कैसी हैं और हमारी सेहत के लिए अच्छी है या नहीं हैं